जीअं त मां ॾह दर्जा सिंधी पढ़ियल आहियां जंहिं करे मूंखे काई नौकरी न मिले पर घर जो ख़र्चु हलाइणो हो इहो ॾिसी करे मां घर में सिलाईअ जो कम शू करणु शुरू कयो उन मां पहिरियां ई रेडीमेट सलवारूं सिबणु शुरू कयूं जंहिंमां हथ मुंहिंजो ठाहिणु शुरू थी वियो हीअं जीअं हथ ठहिणु शुरू थी वियो मां ॿाहिरीं सिलाई करणु शुरू उन मां मूंखे आवक जो रस्तो खुलियो जंहिं मां ॿ सिलाई मशीनियूं वरतियूं ऐं शाला सिखाइणु पीअणु शुरू कई गुरूअ जी दया अहिड़ी थी जो अॼु मां वरी छह मशीनियूं बियूं बि वरितियूं उन में मूं वटि ॿारहं छोकिरियूं सिलाई सिखणु ईंदियूं आहिनि हिक हिक खां टीं ऐं ॿियो चईं खां छह इहे ॿ हा तरीक़े सां माउ खे कपिड़ा सिबणु सेखारींदी आहियां ऐं मां कपिड़ा सिबंदी बि आहियां जीअं त अलॻि अलॻि कुर्तियूं अलॻि अलॻि ब्लाउज़ सलवारूं प्लाज़ो ब्लाउज़ सिबंदी आहियां मां इन खां सवाइ खाधो पिणु सुठो रधंदी आहियां घणे ई माण्हू मुंहिंजे घर मां रोटीअ जो दॿो खणी वेंदा आहिनि जंहिं मां मुंहिंंजे रोज़गारु अॻिते वधंदो आहे मां इन मां ॾाढी ख़ुशि आहियां ऐं गुरूअ जी दया सा मां पंहिंजी जॻहि पिणु हिन मां ठाही आहे